हा मां घणा ई यूटयूब चैनल ॾिसंदी आहियां जंहिंमें मां विधांत ऐं उपनिषद सां संबंधित चैनल वधीक पसंदि कंदी आहियां हिननि में ख़ासि आहिनि राम कृष्ण मिशन जो स्वामी सर्व प्रिय नंद ऐं चिनमय मिशन दिल्लीअ जो चैनल हीअ कार्यक्रम स्थानीय भाषा हिंदी ऐं अंग्रेज़ी में थींदो आहे विषय जे हिसाब सां हिननि में संस्कृत भाषा जो इस्तेमालु बि थींदो आहे

मां भारतीय शास्त्रीअ संगीत सां जुड़ियल चैनल बि ॾिसंदी आहियां हिनमें सिंधी संगीत बि शामिल आहे मूंखे टीवीअ में इंडियन आइडल जो कार्यक्रम ॾाढो सुठो लॻंदो आहे